सत कती उणिवीह सौ वीह ॿारहं नाहिरी उणिवीह सौ असीं पंजवीह असू ॿ हज़ार पंज फगुण ॿ हज़ार पंज अठ ॿडो ॿ हज़ार ॾह